جسمانی ورزش میں آپ کو ایک مخصوص سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک جگہ کو مقرر کرتے ہیں اور جسم کو مضبوط کرتی ہے یوگا ایک قدیم ورزش ہے جسے آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو میٹریس یوگا کی ضرورت ہے یوگا سے انسان کو روحانی اور جسمانی طاقت حاصل ہوتی ہے